و علیكم السّلام جی جی ہماری اچھا ہماری بھی یہاں پہ ہول سیل كی دُكان ہے پھولوں كی تو آپ كو كتنی مقدار میں كتنی كوانٹیٹی میں پھول چاہیے آپ بتائیے ہمارے پاس كئی طرح كے پھول موجود ہیں چار كلو كس طرح كے پھول ہمارے پاس دیكھیے گُلاب ہےچمیلی گیندا ہے اور رات كی رانی اِس طرح كے تمام جو ہیں وہ تازہ پھول پھول جو ہیں ملتے ہیں اور بہت ہی فریش ہوتے ہیں اور لیكن ہماری دُكان كی یہ ہے كہ ہم فكس پرائز میں چیزیں دیتے ہیں پھول دیتے ہیں كیونكہ اُن كی كوالٹی ہوتی بہت اچھی ہوتی ہے دیكھیے اٹھارہ كو مناسب نہیں رہے گا آپ ایک كام كریے اُنّیس تاریخ كو آپ منگوائیے تاكہ بیس تاریخ تک پھول زیادہ اچھے سے تازہ بھی لگیں كیونكہ بیس تک وہ مر اٹھارہ كو اگر آپ منگوائیں گے تو وہ مُرجھا جائیں گے جی تو آپ نے بتایا نہیں آپ كو ہم سارے پھولوں كا ملا كر دیں یا پھر كوئی ایک پھول دیں اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو ہم آپ كا جو یہ پھولوں كا جو ہے ہم تمام پھولوں كا گُلدستہ بنا كے اور جتنے آپ نے كلو بولے ہیں اتنے تیار كر كے آپ اپنا ایڈریس شیئر كر دیجیے گا ہم اُس پر آپ كے پھول جو ہیں انّیس تاریخ تک پہنچا دیں گے دیكھیے اگر آپ گُلدستہ لیں گے تو ایک گُلدستہ جو ہے وہ دو سو روپئے كا پڑے گا آپ كو ہاں بالكل ہم كم كر دیں گے آپ اپنا ایڈریس بھیج دیجیے ہم آپ كے پھول جو ہیں وہ آپ كے بھیجے ہوئے ایڈریس پہ بھیج دیں گے ٹھیک ہے